आं खोनासंनो मोजां मोनो जोंनि बर' मेथाइखौ बर' मेथाइखौ खोनासंनो मोजां मोनो बे बर' मेथाइखौ आं फांसनावबो खनो माब्लाबा जोंनि ग्रुपनि मिटिं जाब्लाबो खनो माब्लाबा फरायसालियाव मिटिं जाब्लाबो खनो माब्लाबा लोगोफोरजो ओरैनो लामा दलायाव थाबायब्लाबो खनो बिखायनो आं सामफ्रामबो जेरावनो जि लोगो मोनो बेयावनो आं लोगो एसे जमा जाब्लानो आंनि बर' मेथाइफोरखौ आं खननानै दिन्थियो माब्लाबा माब्लाबा आं हिन्दीबो खनो हिन्दीखौ खिन्थु आं स्फसथ'यै बुरजा खननो हाया ओरैनो दोंफा दोंनै खनो हिन्दीखौ आं मोजां जायिखायनो बांसिनानो जोंनि गोदान मेथाइ आङो सुजुनाय बर' मेथाइ खनो बे बर' मेथाइखौ खननानै आं खायसे गामियाव थानाय लोगोफोरखौबो खोनासंहोयो खोनासंहोखांनानै रायजोफोरा बुङो नोंनिया मेथाइफोरा मोजां जादो बेखायनो नों हागौमानि नाजा बेफोरबायदि गामियारि ओनसोलफोरा आंखौ गोसो गुदुं खालामो गोसो गुदुं खालामनायखाय आं न'आव थांनानै बुंहैयो आरो हिनजावखौ बिमा आंखौ सल' खननायखौ मोजां जादों होनना बुङो बेखायनो आं सल'रोजाबनानैनो जिउखो खुंनानै थांनायसै खोमा बे जोनोम खनसेखौ होननानै आं सानबाय थायो आरो बिदि सानबाय थानायनि उनाव बिमाया बुंबाय उनाव सानसेखालि बिमा बिफा नों सल' खनबाय थानानै जुदि ओजोंबो जाया ओजोंबो जाया जुदि जायोब्ला उनाव मोनसे समाव जुदि रोंहैथाराब्ला मा जागोन होननानै इयाव आं फिननाय होयो बिमा आं गोदान सल' सुजु सुजु खनबाय थागोन सानफ्रामबो नों दुखु दाखालाम जायखिजाया आं मोजां सल' खननो हायाब्लाबो जि एसे रोंगौ गोसोजो आरो गसाइआ आंनो जि होदो बिखोनो आं खननानै सुबुं माहारिनो आं थांना थासान्दि खिथिलांगोन होननानै आं बै जिउआव खननो होननानै आसा थिबाय आरो बै समनिफ्रायनो आं खनै खनै बिदिनो खिथिबोबाय दङ दिनथिबाय दङ गथिखे नों बिमा सिन्था खालामनो नाङा आं खनलांबाय थागोन नों माथ्र' न'आवल' मोजाङै गथ' गथायखौ बेंथेनानै थाबाय था आं जेरावनो लोगो मोनो आंनि ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जाथों बा जोंनि रायजोआनो जाथों बा आंखो स्कुलाव लिंहरबाय थायो फरायसालियाव थांब्लाबो आंखो फोरोंगिरिफ्रा सारमोना खननो होयो नालाय बेखायनो आं खनो आरो लोगोसे खामला मावनो थाङो माब्लाबा खामला मावनो थांब्लाबो न'खर गिरिफ्राव जाखां लोंखाङै बार'था एकथासोआव जिरायनो होयो बै समावबो आंखो लोगोफोरा बुङो है दोंसे मेथाइखोनो खनदोलै माथो उन्दुबाय थानो एक घन्टाल' समय दं गथिखे दोंसे खननोसै होननानै मेथाइफोरखो आं फरायसालियाव बेफोर आंनि मेथाइफोरखौ दा खोनासंनायफोरा गासैबो माबाफोरा रेकर्डिं खालामबाय थायो सोरबा मबाइलावबो लायो इनिफ्राय सोरबा बायदिया बै मा होनो बेयावबो माबा खालामनानै लायो इनिफ्राय खननै खनथामसो आंखो बे माबायावबो लाना थांबाय खननो इनिफ्राय हारसाफोराबो लाना थाङो खननो बर' मेथाइ नांगौ होननानै थिग आं बिदियैनो मबाइलाव खोनासंहोबाय थायो बेखायनो आं बेखोनो खालामबाय दं आरो आसा माबानानै

आं मबाइलाव मेथाइखौ इदिनो रेकर्डिं खालामबाय थायो सुबुंफोरा आंखौ रेकर्डिं आव मोजां खोनानानै बुंबाय थायो नों गोसो गुदुं मानसि इखायनो गोसो गुदुं सुबुं नोङो हायोब्ला मोजाङैनो नाजा बेफोरबायदि बुंबाय थानायखाय आं सामफ्रामबो बे मबाइलाव रेकर्डिं खालामनानै नाजाबाय थायो आरो